हैल्लो हां जी हां जी नमस्कार सर जी हां जी सर दस्सो हां जी हां जी हैल्लो हां जी अच्छा ते उस्सी पानी पूनी लाना हा ना उस्सी बिच्च यूरिया पाना हा हां उस्सी पानी पूनी लाइयै ते यूरिया यारिया पाइयै ते पापड़ी पूपड़ी ठीक होई जानी ऐ हां हां डाया बी पाई ओड़ो बिच्च हां पापड़ी पूपड़ी जेह्ड़ी ऐ फिर ठीक होई जानी ऐ हां ठीक